जोंनि गामियाव गोबां रोखोमनि फालांगिफोर दं जरैहाय दाउ अमानि फालांगि मैगं थाइगंनि फालांगि सि जोम गान्नाय जोमनायनि फालांगि जोंनि गामियावहाय फिथाइ सामथाइनि फालांगि आरो बायदि बायदि बे बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव गोबां गुबुन मानसिफोरा गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमै फालांगि खालामना जायो आरो गुबुन गुबुननि नख'रफोराव बेबायदिनो दैदेनलाङो आरो गथ' ग'थाइफोरखौ गथ' ग'थाइफोरखौ फोरोंलाङो आरो न'खरफोरखौ अयनाय खालामो